में सलाई करना और कपड़े सीना अनपी मम्मा तो सिक्खेआ हा जिसलै में निक्की ही ते मेरी मम्मा कपड़े बी सींदे हे स्वैट्टर बगैरा बी सींदियां हां और ओह् मिकी नमें नमें मतलव डिज़ाईन दे कपड़े पाईयै पांदे हे स्वैट्टर बगैरा ओह् सब मतलव कि नमें नमें डिज़ाईन दे मतलव पांदे हे तो ओह् मिगी पसंद हा मिगी इयां मतलव अच्छे अच्चे ट्रैंड दे कपड़े पाना मतलव की नमीं नमीं चीजां मतलव आपूं बनाना मिगी पसंद हा बचपन तो ई और में चांह्दी ही की बड्डे होईयै कुछ मतलव टेल्लर उप्पर ई कुछ अपना कम्म करां और और मिकी टेल्लर दा कम्म तां गै पसंद क्योंकि जिस हिसाब नाल जियां मतलव जियां मिगी कोई कपड़े पसंद आंदे में चांह्दी की इस्सै हिसाब न कोई इस्सी सियै पर ओह् बैसा नी करी पांदे ओह् कुछ होइया कुछ खराबी होई मतलव जैसा अप्पू चाही दा हा बैसा ओह् मिगी शायद मिगी सनानै नेंई हा औंदा जां फिर केह् हा ओह् नी पता पर एह् ऐ कि हून जियां हून खुद में आपूं सीनी ऐं मिगी पसंद ऐ और जैसा में चाह्नीशायद बैसा अऊं थोह्ड़ा थोह्ड़ा करी लैन्नी और इन्ना मतलव की इन्ना खास ते नी आंदा ऐ हाली तक लेकिन बल्लें बल्लें में सिक्खा नी आं अग्गैं और मिगी तां पसंद ऐ क्योंकि पैह्लै जिसलै इस कन्नै मतलव इस कम्मै कन्नै में आपू बी अपने मतलव कि अपने पैरें पर खड़ी होई सकनी और पैरें पर खड़ी होई सकनी क्यों अपनी कम्म मतलव की अपनी मतलव की अपनी खर्चा बगैरा अऊं उसी चीज़ कन्नै करी सकनी और में अग्गैं होर कुसै गी सखाना चाह्न्नी ऐं और टेल्लरिंग दा कम्म मिगी मतलव स्टार्टिंग दा गै अच्छा लगदा मेरी मम्मा सींदे हे ओ मिगी पसंद हा की में बी अग्गें कुछ ना कुछ अपनी इस चीज़ च करां ते एह् हा कि कुछ कुछ रिज़न रेह् कि घर पैह्लै बचपन च पढ़ाई बगैरा ऐनी इन्ना पर हून में थोह्ड़ा थोह्ड़ा पार्ट टाईम ओह् बी करनी आं कि टेल्लर दा कम्म बी सिक्खा नी आं और कपड़े मिगी कपड़े सीना ते मिगी बड़ा अच्छा लगदा ऐ और में चाह्न्नी कि केह् अग्गें बी अच्छा जेहा सिक्खां इस चीज़ उप्पर इ हां